आं आवगायावनो न'आव थानाय समावहा आङो जि दाखायोमोन आरो दा सिगां सिख्ला समावब्लाबो आङो फरायबाय थाब्लाबो आङो बिराद जि दानो गाहाम मोनोमोन बिराद जि दाबाय आं न'आव थानाय अबस्थायाव बिमा बिफानि न'आव थानाय अबस्थायावबो दाबोबाय आरो दा हाबा जाना फैनानैबो हौवानि न'आवबो बिराद दायो आं फुल एराब्ला जि फिसा फिसाफोरखो गाहामखोनो मोना फारौ मेगन खायलां लांगा दायो आरो बिसना सादोर हारसिंनो दायो आं आरो जि फिसाफोराव फालि लानायाव आगर दैखांनानै दायो गामसा आरो बिहानफोरखोबो दायो जि गैयाब्लाथाय जि दायाब्लाथाय ओंखामखोनो गैयि बायदि मोनो बिराद दाबायथानो आराम मोनो आरो जि दानानै बाया बानाय होननायानो गैया आं जि दानो जे खामानि मावनो दसे समाय मोनोब्लानो आं जि दानाय जायो आरो आ लांगा आगर गुबैफोरखोबो आं आवगायनिफ्रायनो दाबोदो आरो सोलोंबोदो आरो न'आव थानायनिफ्रायनो लांगा दख'ना दानायाव गोबां खाथिनांगौ जायो फुल दैखांनायनि फुल दिखांनायनि गनखि आरो गनखा फुल लाना आगर लाना आगर एरनांगौ आगर लाना आगर खमआनो जायो इनिफ्राय आरो जि फिसाफोरनियाबो बिदिनो हाब्बा फुल लाना फुल घेरनांगौ जायो आरो गनखा गनखिफोरखो ओमफाय आरो दख'ना जों अग्रं दख'ना गानो नालाय अग्रं दख'नाबो दायो लांगाखोबो दायो आरो ओमफाय आरो जों आरो आगर एरनायाव बाहायो सामफेर सामफेर आरो एरग्रा सामफेर फिसा बिखो सामफेर फिसा बुङो आरो आगर एरनायखोनो आरो सामफेर गोदोर नांगौ बेनिफ्राय आरो महर लाना महर गाख्लायनायखोबो गंब्रै खालायनांगौ ओमफाय नोआबो बाथि मोनब्रै दङ बबावबा सय बाथि सात बाथि बिदि दङ आगर लाना आगर जों गामसाखोहै जों खिथांमारिनायावहाहै सय हात नांगौ आरो सय हात लायो आरो ओमफ्राय बिदि सिद्दा माबायावहा ओरैनो तपन गाननायावहै जोङो सारि हातआनो पास हात नांगोन आरो पास हात पास हातसो लानाय जायो आरो गामसा आरो जों जान्जि खायो जान्जि खानायाहै ओइ तिन हातफोरब्लानो जायो आरो जों गोदोनायाव लानाय आर'नाइआ जोङो बिखोबो जों गोदोनाव लानाय आर'नाइखोबो जोङो फुल हिसाबै फुल लाना फुल खाथिखो घेरजायो घेर नांगौ आरो इनिफ्राय नौ दिखांजोबनानै दिखांजोबना लानानै जोङो दायो आरो आर'नायखोहै